नमस्ते सर हाँ सर तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपके पास जो भी कि वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जैसे कि बस हो गया तो सर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग दस लोग हैं और हम लोगों को कानपुर जाना है तो उसके लिए जो है बताइए कि आपके बस में कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं अच्छा तो सर जो मैं जो है जाऊँगा कानपुर तो वहाँ मुझे कई जगह जाना पड़ेगा तो रुकना भी पड़ेगा तो क्या आप रुकेंगे कितना ख़र्चा आ जाएगा कुछ बताइए

एक आदमी का ख़र्चा दो सौ रुपये हाँ दो अद और दस आदमी हैं तो हाँ तो सर कुछ कुछ कंसेसन कर दीजिए सर

अच्छा तो सर आपके पास बस है कि बस के अलावा और कोई सुविधा है

सर जैसे कि बस है तो बस में दस लोग हैं तो एक ही बस जाएगी क्या बस के अलावा और कोई सुविधा है जैसे कि आपके पास बोलोरो हो गया या कोई फोर व्हीलर गाड़ी हो गई उसका क्या ख़र्च ख़र्चा आएगा हम्म हम्म

अच्छा तो सर उसमें तेल कितना ख़र्च हो जाएगा तो मतलब तेल का ख़र्च कितना आ जाएगा जैसे हम कानपुर जाएँगे हाँ हाँ वह तो दूरी के हिसाब से लगेगा

सर हम कुल सर हम दस आदमी हैं हाँ तो सर और हम बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप पूरी कर लीजिए हम आपको पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन ही ऑनलाइन सही रहेगा ना सर ठीक है सर बुक कर दीजिए धन्यवाद